जोंहा नै दिनै नखराव जोंनि नखराव बिराथ बुरजा फरियाल दं आरो बेहाय आङो ओंखाम ओंख्रि संबोनाय आं मिथिजोबो गासिबो संनो रोंजोबो आङो जेन'बा ओंखाम जोंहा नखराव बिराथ बुरजा फरियाल नालाय बे फरियालनि ओंखाम संनांगौवा जोंना ओंखाम दोआनो थौवानो बिराथ गिदिर आरो जेन'बा थोरसिफ्रानो बेसेबां बुरजा आरो एफा बुरजा मानसिनि नालाय दिनै बिनि सासे बिनि सासे जों बिजावजालि सयजन आरो बिजावजालि सयजन आरो आंहा जोंहा हौवानि नखर दा बिदा फंबाय सयजन बिजावजालि सयजन होमबा बिसिबां जायो जेन'बा बिनि ओंखाम संनांगौ जाहोनांगौवा बेसेबां खस्थ' मोनो जेन'बा जोंहा बिनिनो संनाय जानाय आरो बिनिनो आरो नखराव जोंहा सिगां समाव मायफोरखौबो जोंहा सौनांगौसोमोन दैज्लांनि आबाद खेथि मावग्रा नालाय जोंहा नखराव बिदिनो कृसक मावनानै जाग्रा गायो फुयो आबादारि बिदिनो गोरान बायदिसिना खुबैयो आरो मेसें समाव बिदिनो बेसर सिबिं सबाइ बिदि खुबैयो आरो जोंहा नखराव माने मावदामलानानै जाग्राखा आरो जोंनि नखरा मावनानै जायोहाय फुंनि समावनो बिराथ बुरजा फरियालबो जाहोयोमोन आङो दिनै बिजावजालिफोरनि फिसाफोरबाबो बिनि सानै बिनि साथाम बिनि साब्रै बेबायदिमोन आरो जेन'बा बै माखासेया फरायनाय जाहैबाय बिस्रा फरायनाय हिसाबै बारा मावनाङामोन आरो आंहासो खस्थ' मोनसिनोमोन आरो जेन'बा संनाय जानायाव हालुवानि नालाय जोंना सोरांबानो बिदिनो चारिताफ्राव सिखारदो नोङो बा तिनथाफ्राव सिखारदो आरो माय सौदो माय सौसि सौनानैबाबो सङै खावै जाहो हरनांगौमोन आरो बिदिनो बिजावजालिफोरनि फिसाफोरखौ स्कुलाव थांनाय अबावबा थांनाय आरो फैनाय टाइमावबो बिदिनो जाहोदो लोंहोदो बेफोरनि खामानिखौ गासैबो आं बांसिन मावनांगौमोन आरो जेन'बा मालाय आंनि बिजाबवजालिफ्रा फरायनाय हिसाबै एसे मावनायफ्रा खम जेन'बा आहा फरायनाय गैया नालाय उन्दै समावनो आङो बुहुथ खस्थ' मोनबोनाय आरो बिदिनो गोदाव सोराव देरलाबायनाय मालाबायनाय फरायनाय गैया बिनि थाखाय आङो जाम्बि हिसाबै आंनो बांसिन खस्थ' खालामनांदों आरो मावनाय दांनाय संनाय खावनाय गायनायनि फुनायनि बिदिनो माय सौनांगौमोन तिनटाफ्राव सिखारदो नोङो सौदो आरो जे सोरांबा स्रां जाबायथाय आरो नोङो ओंखाम संनानै जाहोबावदो बिदिमोन आरो बिदिनो माय लामनांगौ जोंहाथ' माय दैज्लांनिखौ मायखौ सौनानै लानांगौमोन आरो बिदिनो दुलिनै गाहाम सौदो दुलिनै गाहाम सौनानै लानानै बेखौ ओरैनो खुवालाबैनो बिखौ दुलियाव दोननांगौमोन आरो बिदिनो बस्थानै गाहाम सौनांगौ तिनटानिफ्राय सिखारनानै चारिटासिम सौनांगौ स्रां जानायजों सौखांनायजों आरो बेफोरबायदि खस्थ' खालामबोनांदों आरो बिराथनो आरो जों बेखौ मा गुफुरबो खालामना दोननो मोना आरो जोंनिबा होनो बेखौ बागसा दोननांगौ आरो बागसा खुवा लासिनो दोननांगौ आरो बिदि बेबायदि होनोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा दानियासो मा होनो माने मिलाव लाङामोन आरो जोंहा मायफोरखौनो मिलाव लाङामोन आरो जोंहानि बिखुनजोआ मिलाव होनायखौ माने गासैबो माइरंआ सैह'जोबो होननानै मिलाव लांहोआमोन आरो दाबो बिदिनो जोंना बिखुनजो दङ बुरैबाय आरो गोदोनि नालाय मालाय बेफोरबायदिखौ बांद्राय मिलाव होनायखौ जानो सुखुवा होननानै सौनानै जायो आरो दाथ' रावबोआनो सौला दासिमाव मालाय आइमोनहा सौनानै जायो आरो आंहाथ' आं बेलेग जाबाय नालाय आङो दा गासिखौबो आङो हाबा होनानै बिजावजालिफोरखौ बिबोनांफोरखौ आं बिजावजालि मोन्नानैसो जुदा जादों आरो जोबथा आं खस्थ' मोनबोनाय आरो बिदिनो सङो खावो आरो बिदिनो हाबा खेराइफ्रावबो नखर सोरनिबा खर्म' जायोबा बेफ्रावबो आङो संनो लिंहैबा संफैनाङोमोन बेबा माबायदि ओंख्रि सङो माबादि संनाङा बेहा रोङो होननानै आं संनाय मानायखौ मोनजानानै बिदिनो लिंफैयो आरो अबेबा नखराव सोरहाबा खर्म' जानाय सोरबा हाबा जानाय बिदिनो संनो लिंहैबा आङो बेहायबो आङो संहैना हैयोमोन माबायदि ओंख्रि संनांगौ बेफोरखौ संना हैनांगौमोन आं सोरबा अनला संनो थिनबा अनला संना होनांगौमोन नोंहा गोथाव संनो रोङो होननानै अनलाखौ माबोरै सङोमोन आं बिदिनो माइरं गोरलैफ्राथ' गोथाव जायोना बिदिनो फुजा फानिफोर होयो जोंहा फुजाफ्रावबो बिदिनो बिस्रा संनो गोरों उमुखआ होननानै आंखौ लिंहैयोमोन आरो ओमफ्राय आं अनलाखौ सोमनानै मानसि बुरजानि अनला ना बिदिनो खारैफ्रा बुरजा नांगौ माने बायदिसिना बिनि बायदि बेदर होनानै सङो सोरबा दाव बेदर होयो सोरबा ना होयो नाजों गोथाव जायो होननानै बेखौ मा खालामोमोन आङो मानसिफोरखौ आं फोरोङोमोन आरो नोंसोर अनला ओंख्रिखौ संनो रोङा नामा होननानै आं फोरोङोमोन आरो नै बेबायदि बादि संनांगौ होननानै नाखौ एवनानै दोनदो बिदिनो थाव होनानै थावखौ गुदुं खालामदो नाखौ फ्राम फ्राम आरो एवनाननै दोनदो खांदो खांनानै दोननानै आरो माबाफोर होदेरोबा बेखौ एवदो दै होदो बिदिनो मस्ला मस्लि बिदि सामब्राम बायदिसिना पियास होदो होननानै आं फोरोङोमोन आरो दै होनानै खारै होनानै एसे गोब्बाव गोदौहोनांगौ दैखौ बेनिफ्राय बे अनखौ देनानै माइरंखौ देनानै सोमना देदो आरो देनानै बे अनला गुन्दैखौ होसननांगौ आरो ग्लब ग्लब ग्लब गोदौहोदो दा बिनिफ्राय ना होयोबा ना होदो बा बेदर होयोबा बेदर होदो बे खारैखौ बिराथ मोजां होनांगौ आरो खारैखौ बुरजा नांगौ अनला ओंख्रियाव बुरजाबाथ' बिदिनो खामानि नालाय बुरजा बुरजा होनांगौ आरो बिदिनो गेलासथाम गाहाम होनांगौ गेलासनै गाहाम होनांगौ सबाइ खारैबा गेलासनै होनांगौ आरो अनला ओंख्रि बुरजा सङोबा आरो खर्म'नि नालाय बिदिनो हाबा खेराइनि अनलायाथ' बुरजा नांगौना थौ गिदिरजों थौफामानि नांगौ जेन'बा साराइफ्राव संबा साराइ गिदिराव साराइसे गाहाम जानांगौ बिबायदि आरो दैखौ नों बुरजा होगोरदो आराम गोदौहोदो गोबावनो ओमफ्राय बे अन गुन्दैखौ नोङो होदो आरो आरामनो ओमफ्राय बे नाफोर दङबा नाखौथ' बेदरखौथ' एवनानै दोनखायो ना आरामनो बिनि सायाव होदो नोङो होनानै बिदिनो मस्ला बा सामब्राम सुमब्राम सामब्राम बिलाइ बोथोराव सामब्राम बिलाइ दुनदिया बोथोराव दुनदिया आराम होदो आरो मोनसैबासो होनांगौ बे बुस्थुखौ खिन्थु हाखु दाखु होयोबा बे टेस्ट जानाय नङा आरो आराम होदो नोङो मोननोसैबा आंथ' दसेनो होयो बिदिनो जेन'बा मोनथारनोसैबासो आङो दुनदिया होनांगौबा होबाय आरो दुनदिया होबाय बा सामब्राम बिलाइ होबाय दसेल' होदो नोङो खांदो आरो मोननोसैबासो होनांगौ नालाय सिगाङावनो मोजां संखानायखा ओमफ्राय नों खांदो आरो बिदिनो साखिदो संख्रि नांदों ना नाङाखै बानलु नांदों ना नाङाखै बेफोरबायदि साखिनानै नों नांदोंबा नांदों नाङाखैबा नाङाखै नों होफिनबावदो आरो बे खारै हरबानो मानि अनलाया बिराथ गोथाव जायो आरो संनो रोङाबा हले थावा दे अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि संनायावबो आंखौ फोरोंनाङा आरो माने आङो जाम्बि मानसि नालाय उन्दैनिफ्राय आं खस्थ' मोनबोनाय नालाय बिराथ खस्थ'यैसो आं देरबोदों आरो माने आंहा उन्दैआवनो आङो बिमाबो फिफाबो आङो सिनाया आरो माबायदि आंनि बिमा बिफाया बेफोरखौनो आं सिन गैया आरो गोदो बिमा बिफा थैजानाय नालाय आं माने मालायनावसो देरलाबायनाय आं ओंखायनो दा बेफोरबायदि संनाय खावनाय गायनाय फुनाय मावनाय दांनायखौ जेबो आं खस्थ' मोनबोनायखायनो आं बेखौ रोंजोबो आरो माने दस्रा फरायनाय लिरनायावबो आं गैया आरो बेखौ आं बुंगोन आङो हाया आरो बेखौ माने बे संनाय खावनाय बायदिसिना खामानियाव आं गासैबो आखा फाखा आरो बिनिखायनो आंखौ मोनथिनायखाय बिदिनो सोरनावबा संहोयो सोरनावबा मायो बिदिखौ मोनथिनानै गामिनि मानिफ्रा आंखौ बिदिनो लिंफैयो आरो उमुखआसो संनो गोरों अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि होनबाथाय आंखौ लिंहैयो आरो संनो ओमफ्राय बे आंहा थांनांगौबो जाहैबाय बिदिनो न'आव संदो न'आव संनानै गालांदो थांदो संहैबावदो आरो बेबायदि आरो बे संनांगौ बिराथ बिदि गोथाव जादोंथ' मादोंथ' बिदि होनगोन आरो सानसे समावथ' आङो बिराथ गिदिर खर्म'आव आङो सबाइ ओंख्रि संहैनांदों बे सबाइ ओंख्रिखौथ' मानसि बुरजायाव बिदि संनो गियोनो आंहा संनांहैबाय आरो बे मा जादोंलाय दाउवा बेसेबांबा गिदिर सिथारदों आरो बेहाय सासे मानसिनाव आलासि फैदों मानसिफ्रा बिराथ बुरजा आरो बेहाय संनो आंखौ लेंफैबाय उमुख बिदि बिदि आलासि फैदों संनो फै ओंखाम ओंख्रि नोंहा संनो गोरों होननानै आंखौ लिंहरबाय आरो लिंबाया आङो संनांहैबाय आरो हाब सबाइ ओंख्रिखौ मानो संनो रोङा जानांगौ बर' जानानैलायनो होमबाबो संनो रोङा संफै नों संनाया गोथाव जायो बिदि होनहैबाय आरो लिंफैबाय नालाय आं थांनांबाय आरो न'आव सङै खावै थांबाय आङो संहैबाय सबाइखौ मा खालामनांगौ ओरैबायदि खालामनांगौ आरो सबाइ ओंख्रि संबा माने मानसि खिसु मानसिफ्रा रोङा आरो रोङैया बेखौ आंबो मोनथिखायो सबा आंनि संनायखौ जा बेलेगनि संनायखौ जा आरो दा बायदियाव बिदिखा आरो बयबो होनो माने दुगाजों बुंना लादों सानगोन आरो बिदि ओमफ्राय अनेग मोनजायो ना जोंनावबो थाङो नालाय आं संनाय हाब बिदि बिदिलै बाजैया ओंख्रिफोरखौ बिराथ टेस्त टेस्त संनो रोङो बिदि होननानै बुङो आरो मानि आंहा उसुबिदा मोनलायो आरो जेन'बा नंगौ ना नङा ओरैनोसो बुंखो ना माखो बिदि साननाय फैयो आरो आंनाव माने नंगौ ना नङा आंथ' बुङाबा अनेग मानसिया होनो आरो आंथ' मोनथियाना संग्राल'सो मालायफ्राबा मा होनो मा होना बिदिनो सबाइ ओंख्रिबा माबायदि संनांगौ नोङो खारैखौ एसेल' होनांगौ आरो बुरजा होनांलाया खारै बुस्थुखौ माने सबाइ होनबाथ' खारैया बिराथ गोबाब जायो ना ओमफ्राय बिखौ दैजों सबाइजों मोजां रुग्रोनांगौ आरो नों मोजां रुवाबा खारै अराबा बे सबाइयाबो रुनाय रुइनाय नङा दे रग' रग' रग' रग' जागोन आरो बेहाय दाउफोर दङबा बे दाउखौ नोङो एवदो उनाव बिराथ मोजां साग्लिनानै आरो बे सबाइखौ दाउखौ एवदो आरामनो सबाइखौ होसननांगौ आरो ओमफ्राय होसनदो दोखो दोखो सादो दा रग' र'गायबा बे सबाइया थावनाय नङा आरो थावखायाबो नोंसोर नंखाय नंदोंबा संनानै जानाय आरो संनानै जाबानो मोनथिगोन आरो ओमफ्राय सबाइ दालियाबो बिदिनो दालियाबो माने गु बिदिनो संबा एम्फौ गुफुर गुफुर गुफुर फिसा फिसा फिसा ओंखारलायनांगौ आरो बिदि संबासो दालियाबो गोथाव जागोन आरो टेस्त जागोन माने जानला मोनला सोरबादि रुइस्लाबा मास्लाबा बिदिनो संलाबायो ना रग' र'गाय थावा माया दालियानो थावा माया बिदि बुंलायो आरो माने नङा बेफोरबायदि नङा संनायाबो जोंनि हिन्जाव माहारिया मानि सोरबा बायदिया बुहुल सङो संनो रोङा आरो रुइ दारुइ थाव दाथाव बिदि होनो आरो माने संख्रि बानलुजोंबो गोथाव जाया आरो नों संनाय मानाया एसे केपासिटि रोंनांगौ आरो बिदि संनायखौ मोजां संनांगौ दालिखौ मोजां रुइहोनांगौ रुइबा सादो नोङो पियास होदो बानलु थाइसे गाहाम होदो बांद्राय बानलु होनाङा आरो दालियाव आंथ' मा सङो दालिखौ बिदिनो सामब्रामखौ दरसे गाहाम होबाय थाव सेरबाय दालिखौ दोखो दोखो सानांगौ आं हयले आंनि संनायखौ आं जानला मोनला आं फसाया आरो मालायनि संनायखौ बे दालि एसे रग' रग' नुलायदों बे दालिया थावखाला आरो आंजों मा दालिया एम्फौ फिसा फिसा फिसा ओंखारलायनांगौ आरो बे दालिखौ जादो नोङो होमबा बिसि टेस्त मोनजागोन आरो आरो आंहाबो कुखारबो गैबावामोन कुखाराव आं सङा आरो बिदिनो थौफ्राव सङो साराइफ्राव सङो बिदिनो ओंखाम बिराथ बुरजा बुरजा ओंख्रि बुरजा बुरजाखौनो आं गोदोनिफ्राय बिदि संनानै जाबोबाय आरो दा माने आंहा बेलेग जाबाय नालाय आं दा बेफोरबायदिखौ आं सिगाङावबो बिदि सङोमोन आरो माने आंनि नखरफ्राव बिदिनो बिजावजालिफ्राबो होनोमोन आरो आंखौ नोंहा साबसिन सङोहाय साबसिन संनानै आब' नोंहा संदो दिनै बिदि होनोमोन आरो ओंख्रि बिदिनो अनला ओंख्रि संनांगौबाबो आंखौ थिनो सबाइ ओंख्रि संनांगौबाबो आंखौ थिनो बिदिमोन आरो गासिबो बांसिनानो आंसो संनांगौमोनानो आङो ओमफ्राय बांसिन खोख्लैयोमोन आरो संनाय खावनायखौ आंहा जाम्बि मानसि नालाय आंहा बेफोरबायदि संनांगौ आरो माने संनायावबो मोजां सङो आरो आङो ओंख्रिफोरखौ बिदि आरो दाबो न'आवथ' बिदिनोखा न'आवबो बिदिनो आरो बिदियैनो बेलेगनावबो संहैनानै हैनांगौ आं दासिमबो बिदिनो आरो संनाय खावनायावल' बाहार मोनो आरो आं हालुवा नालाय बिदिनो संनाय खावनाय बायदिसिनानिल' आरो आं खालि बिदियावल' गोलैयो सोरनावबा बिदिनो खर्म' जाबाबो संहैनांगौ सोरनावबा माबा जायोबाबो संहैनांगौ अनला ओंख्रि मेवा ओंख्रियाव बांसिन गोलैनाय जायो आरो आङो आं होनो ओमफ्राय होथ आंना संनाय खावनायानो माबा बेफोरबायदियावल' गोलैयो नोंसोर संदो आं संला आहा न'आवबो संनांगौ मालायनावबो संनांगौ नामा मालाय संनायखौ जानो लुबैदों आङो आंहा न'आवबो हारसिं संबाय थानांगौ होननानै बुंबा बिदिनो लोगोफ्रा मानिया आरो नों संदो नों ओंख्रिखौल' सं नांगौबा ओंखामखौ संनाङा बिदि होननानै बादा होयो आरो बे उफाय गैया आंबो संना होनाङो लोगोफोरनि खोथाखौ दाननो हाया जाहैबाय सङो आरो आं बिदिनो संना होयो बिदिनो सबाइ ओंख्रि बोथोराव दुनदिया बोथोराव दुनदिया होबाय सामब्राम बिलाइबो मोनो ना बे समायाव दाथ' मेसें सिजोन जाबाय जोहा दुनदिया खुबैगोन लाफा बिदिनो सामब्रामखौ गायनानै बिलाइ मोनजायो जोङो बिलाइ खु खायै खायै ओमफ्राय बै सामब्राम बिलाइ मोननाय दुनदिया मोननायाव आं मस्ला मस्लि बाहाया आरो जेब्बो बाहाया आङो मानि मथा मथि होमबा आङो मस्लाखौनो बायखाला आरो दाथ' बायलिया दासान्दि बायो दा गैथ'वा नालाय होमबाबो आं दा दुनदियाफोरखौ बाजाराव बायना लाबोना होयो आरो ओंख्रि नायै ओंख्रि होयो आं दा सबाइ ओंख्रियाव होयो दालि ओंख्रियाव होयो ओमफ्राय मस्लाखौ एसे खम जायो आरो आं बिदि सिजोनाव बिदिजोंबा माथो गोथाव जायो जेन'बा सामब्राम बिलाइ दुनदिया बिलाइ बेफोरखौ होबाथ' टेक्स जाखायोना संनो रोंनायजोंसो आरो ओंख्रिफ्रा खारै अरबानो अनला ओंख्रिया गोथाव जायो मिलौवो माने खारै अराबा खारै नाङाबा थावा दे अनला ओंख्रिया संनो रोंबाबो नों बेदरजों सं नाजों सं थावनाय नङा आरो बियो बिदिखा बेबायदि आरो ओमफ्राय संनो रोंबासो गोथाव जायो ओंख्रिफ्रा माबायदि संनांगौ मारै संनाङा अनला ओंख्रियाबो सोरबा गोथाव जाजायोनो सोरबा गोथाव जाजाया माने ओरैबायदि सङो आरो अनलाखौ सोरबा सोरबा रोङा फिथर फिथर गिदिर गिदिर गिदिर थागोन आरो आलुसो होदों नंगोन सोरबा सोरबाथ' आलु बायदि थागोन फिथर फिथर बे मानि थाखाय बेबायदि जायो बे संनाय खार'ना ओरैबायदि आरो बे खारैया खारैखौ होगोरनांगौ आरो दैआव एसे सिगाङाव गोदौबा बे दैखौ थाव सेरा होनबा थाव सेरनानै सामब्राम बायदिसिना होयो ना बा मस्ला होबा हले थावा दे अनला ओंख्रिया मस्ला दाहोखा नांगौबा नों सामब्राम गुफुर दङबा सामब्राम गुफुरखौ गरथाम बा गरब्रैसो देना हो बेजोंनो जथेस्थ' बिराथ मोजां जायो अनला ओंख्रियाव मस्ला होबा थावनो नागिरा बारा जों संग्रा नालाय जों एसेबाबो मिथियो आरो ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ बोथोरावथ' बिराथ मोजां जायो दुनदिया बि बिलाइ बोथोराव दुनदिया मोननाय समाव बिदिनो आरो जै बिदिनो गो बिदि बेदरफोर दंबा बेदर होदो नाफोर दंबा ना होदो दैखौ अनलाखौ उरगोरदो उरनानै होसनदो आरो ओमफ्राय एरबाय थानांगौ अनला ओंख्रिखौ एराबा गोदोनो नागिरो दे बे गोदोबा फिथर फिथर जागोन आरो बै गोदोबाथाय बे गोखाम मोनामो सिङाव अनला ओंख्रिया संनो रोंबासो संनो रोङो संनो रोङाबा जाया मोजां जाया बिदिखा आरो गोदोगोन आरो बे जाजानायबो नङा दुफायनाय मोनामो बेदर होबाबो ना होबाबो एरबाय थानांगौ आरो बे अन गुनदैखौ होयोबा अनलायाव होमबासो मोजां जागोन आरो मानि सायाव गाइखेरा बोरै साहा फुदुंबा माख'न जालायलाया होमबा गाइखेरा फुदुंबा माख'न जायोना सायाव बेबायदि जाबासो अनला ओंख्रिया गोथाव जागोन आरो नङाबाथ' थावा बे जानला मोनला ग्लब ग्लब गोदौनायावनो खांबा बे अनला ओंख्रिया थावखाया टेस्तबो जाखाला आरो बियो सबाइयाबो बिदिनो आरो बिराथ मोजां रुइहोदो सादो सानानै नों बेदरखौ होसनदो आरो नाजों सङोबा नाफोरखौबो मानसिफ्रा जायोना जाया जोंहा जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंहाथ' गोदो बिदिनो बिराथ बुरजा फरियालमोन नालाय ख'खा साहैयो बिदिनो बाल्टिं गिदिरजों बालथिंबा गाहाम नाङोमोन जोंहा दासिमबो नाङो आरो दासिमबो नाङो जोंहाथ' जुदा जाबाय नालाय बिदिनो जुदा जानायखाय एसे एसे आबादा हाफ्रा आलादा आलादा जाबाय नालाय बिदिनो गाव गावनि हायावनो सायो आरो ख'खा सायो सेन सायो बेनिफ्राय बेखौनो दा माजों जायो जोंहा एखमबा समाव बिदिनो सबाइजों जायो ना गोथांखौनो एखमबा दालिजों जायो आंबो दालिजों जायो आरो दासिमबो आं दालिजों सङो गोदोनि बे न'आव जानायखौनो फुराना न'आव जों ज' जानाय समाव जानायखौनो दाबो बाहायो आरो जोंहा दालिजोंबो जायो ना गोथांजों ओमफ्राय अनलाजोंबो जायो बिदि आरो एखमबा खां एवनानै दोनबाय दालिखौ थाव सेरबाय आरामनो रुग्रोबाय साबाय नाखौ होसनबाय आरो बिदि खालामो जोंहा बे गोदै गोथाव जानसै आरो मुस मुस सादो दा नों दालिखौ होसनदो